लाइव जेतिरे त ॾिसो ठाहिणु अॼु कल्ह थोरो मुश्किल आहे लेकिन जॾहिं मुंहिंजी ड्रॉइंग सुठी हुई मां घणेई ड्रॉइंगूं ठाहियूं हुयूं बचपन खां मूंखे शौक़ु हूंदो हो थोरो सो ड्रॉइंग करण जो बि त पोइ मां हिकु दफ़ो छा थियो कि पंहिंजी धीअ मुंहिंजी झूलेलाल जे प्रोग्रेम जे लाइ तयारु वेथे थी तयारु वेठे थी त हुन खे मां हुन कुझु डांस प्रोग्रेम हुन खे करिणो हो त हू ॾाढो सुठो तयारु थी मुंहिंजो मन कयो कि मां हुन खे कीअं चित्र में कढी वठां हुन खे फ़ोटो त ॾिसो अलॻि ॻाल्हि हूंदी आहे के माण्हूं फ़ोटो खीचे वरितो लेकिन मां सोचियो कि मां उन जी ड्रॉइंग ठाहियां कोशिश त करां भले सुठी ठै न ठै ॾिसो शायद सुठी ठही बि वञे लेकिन जॾहिं मां कोशिश कई त ॾाढी सुठी ड्रॉइंग ठही मुंहिंजी धीअ चवणु लॻी छा त सुठी तव्हां ड्रॉइंग ठाही आहे ऐं मूंखे ठाहे छॾियो अथव तव्हां त हुन खे ॾाढो वणियो त हिन जे पापा बि चयो कि हाणे तूं हिन खे हीअं कर कि ॾाढी सुठी लॻे पई हिन खे तू फ़ोटो फ़्रेम कराए फ़ोटो फ़्रेम कराए ऐं पोइ वरी मां ड्रॉइंग रुम में टंगे छॾी ऐं अॼु बि मां ॾिसां थी उन ड्रॉइंग रुम में त मुंहिंजी धीअ एतिरी सुहिणि एतिरी सुठी लॻे थी त हुन जे बचपन जी यादूं मूंखे अचे थी वञनि म उन खे ॾिसां थी त ॾाढो सुठो थो लॻे मुंहिंजी धीअ बि ॾिसंदी आहे चवंदी आहे कि मम्मी तुम ॾाढी सुठी ड्रॉईंग ठाही हुई जॾहिं मां नंढी हुयसि त केतिरी सुठी लॻंदी हुअसि केतिरी सुहिणी लॻंदी हुअसि त हू पंहिंजी पई तारीफ़ कंदी आहे उन खे फ़ोटो फ़्रेम खे ॾिसी करे त हुन खे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हा मां ॾाढी मतिलबु मां ॾिसंदसि कि घणेई मतिलबु जीअं लाइव मां पहिरीं अहिड़ी फ़ोटो ठाही पंहिंजी धीअ जी ऐं ॾाढी सुठी ठही